जेना पहाड़ इलाकामे जे छै पैदल जब गेलहुँ जैसे पैदल जाइ जइते देखलहुँ की बहुत तरहके आदमी जैसे गाछ वृक्ष पशु पक्षी पैदल जाइ छौ सब किछु देखयमे मतलब बढ़िआँ लगय छै सब किछुके देखते हुए जाय पड़य छै रोड सड़क देखय जे गेलहुँ गाछी वृक्षि रोड उड पहाड़ इलाकामे बहुत अच्छा लगय छै देखयमे पक्षी पशु मोर हरेक चीज अच्छा लगय छै देखयमे जे चढ़लहुँ तऽ एगो समुद्रो होलय समुद्र होलय ओइपर ने ट्रेन चलल गाड़ी घोड़ा सब नहि चलल आोर ई बर्फिला जगह होलय ठण्डा जगह होलय ठण्डा मौसम ओ थोड़ा रहल अच्छा लगल पयरमे छाल पड़ि जाइ छै